پہلے اردو زبان نہیں تھی پھر دھیرے دھیرے جب زمانہ زمانے نے ترقی کی اور ہم ہندی فارسی سنسکرت انگلش یہ ساری زبانیں بولنے لگے اس کے بعد ان سب کو ملا کر اردو زبان بنائی گئی جو کہ ایک بہت مہذب زبان ہے اور اس کو تمام اکثر ممالک میں بولا جانے لگا پھر دھیرے دھیرے انگریزوں کا راج آیا پھر اس میں اس زبان کو پستی ہوئی اور وہ اپنی انگریزی زبان بولتے تھے پھر دھیرے دھیرے انگریز جب ہندوستان سے گئے اس کے بعد پھر اس کی ثقافت میں نکھار آیا لوگوں نے اس پر توجہ دیا اور اس زبان کو کو فصیح و بلیغ بنانے کی کوششیں کی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اس زبان کو اور فصیح و بلیغ بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ ممالک میں اس کا استعمال کیا جائے اور اس کو لوگوں کے درمیان بولا جائے کیونکہ اردو بہت پیاری زبان ہے جو کہ ہم سب کو بولنی چاہیے